महिनो पहिरियां मां ऑनलाइन जूता घुराया हुआ दीवालीअ जी सेल में फोटूअ में त हेॾा मस्तु पिया लॻनि ऐं डिज़ाइन बि मस्तु हुई अछो वारो घुरायो हुओ मां त दीवालीअ ते पाइण जो सोचियो ऐ घुराए वरिता पंजाहु परसंट ऑफ में हुई सेल प्राइज़ त घटि हुई पर क्वालिटी ओहिड़ी ना आई कलर बि अछो घुरायो हुओ पर डल आहियो कलर हिकु ई हफ़्ता पाइण खां पोइ हेॾा हेठां जो जेको हिसो हुओ जूतनि जो उहो सॼो घसिजियो अॻियां पेर वटां बि फाटी वियो ऐं इन्हनि खे ॿ कलाक खां वधीक पाए ई न सघे माण्हू मुंहिंजा अंगूठा सूर करे विया पेर जा मूंखे पेर में इनफैक्शन बि थी वियो हुओ ऐं पेर मुंहिंजो सूजी बि पियो हुओ हेॾी ख़राबु क्वालिटी हुई ऐं मां रिटन करण जी कोशिशि कई पर हिनजे रिटन जी पॉलिसी बि कोन्हे जूता हेठां सॼा घसिजी विया हुआ ऐं उन्हनि हिन जी जेकी जूतनि जी डोरी हूंदी आहे उहा बि टूटी पई हुई माना हिकदमु ख़राबु क्वालिटी आई हुई सेल में सेल में जीअं शयूं ईंदियूं आहिनि ओहिड़ियूं ई शयूं आहियूं हुयूं